हँ हेलो हमरा सूट सिआबऽके अछि एगो कोना सी देबै हम बजै छी सीतामढ़ीसँ तऽ हमरा सूटके बहुत अर्जेंट अइ देलहुँ जे सीबऽलए से नहि सी देलिए कएक दिन टाइम लागत हमरा बहुत अर्जेंट अइ कनि सी देतहुँ हमरा जाइके छल बिआहमे हमरा तऽ होइ छल जे अइ कपड़ा लेकिन नहि अछि हमरा पासमे से कनि सी दिअ ने जल्दीसँ परसू भऽ जेतै कनि पइसे ज्यादा लऽ लिअ लेकिन कनि जल्दी सी दिअ कतेक पइसा लेबै कतेक पैसा लेबै सिआइ नहि चारि सओ तऽ बहुत कहै छिए हमरा तऽ ओहिठिना तीने सओमे सी दैए तैओ ओतेक नहि होइ छै पचास रुपैआ आओर लऽ लेब लेकिन सी दिऔ तऽ पूरे चारि सओ लेबै कहिआ तक देब कहू ने फाइनल कहू ने कहिआ तक देब दू तीन दिन रुकऽ पड़तै बहुत लम्बा समय कहै छी अहाँ एतेक लम्बामे कोना हेतै पइसो ज्यादा दै छी सीओके नहि देब टाइमपरमे कोना हेतै हमरा काज अछि चारिम दिना भेट जेतै चारि दिनमे ठीक छै लेकिन हम पाइ नहि ओतेक देब तऽ दस बीस कोना कम कऽ देब हम तखन अहाँके दुइए सौ रुपैआ देब चारि दिनके टाइम लगतै तऽ दुइए सौ रुपैआ देब तखन अहाँ हमरा दऽ दिअ जल्दी सीकऽ काल्हिए दऽ दिअ सीकऽ तऽ नहि देब तऽ हम अहाँके ओतेक पाइ नहि देब हम अपन कपड़े लऽ आएब अहाँ लगसँ हम दोसरे ठाम सिआ लेब बीस रुपैआ कोना कम करबै अहाँ हमरा ओतेक दिन समय लगाएब हम अहाँके इन्तजार जे ओतेक दिन करब हम दोसरे ठाम बनबा लेब हम अहाँसँ कपड़े लऽ अबै छी जाकऽ अहाँके कतऽ अछि टेलर हमरा कहू ने हम आबि जाएब सरावगी चौकपर अइ जाइमे तऽ समस्ये छै रिक्शा करऽ पड़त ओकरो पाइ लागत ओ तऽ जोड़िके तखन अहीँके दऽ देब सएह बढ़िआँ हैत ठीक